دیکھیے ہمارے جو گوتم بدھ نگر ہیں ہمارے گوتم بدھ نگر میں کوئی ایسی تاریخ یا کوئی ایسی کہانی تو نہیں ہے دلچسپ لیکن ایک چیز ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں گوتم بدھ نگر میں یہ پہلے ایک بہت ہی ویران سا علاقہ تھا بہت ہی سنسان سا علاقہ رہا کرتا تھا اتنی آبادی نہیں تھی اس علاقے میں اتنی بسیکت نہیں تھی دھیرے دھیرے جیسے پبلک بڑھتی چلی گئی علاقہ آبادی بڑھتی چلی گئی علاقہ بڑھیا کافی اچھا علاقہ بنتا چلا گیا لیکن پہلے جیسا علاقہ تھا پہلے جیسا نہیں ہے یہ علاقہ پہلے اس میں کافی چوریاں ہوتی تھی بہت چور رہا کرتے تھے کافی ڈاکو رہا کرتے تھے جو مطلب ایکا دوکا انسان رہتا تھا تو چوری کر لیتے تھے یا سامان چرا لیتے تھے یا گھر میں سے کسی کا کچھ بھی ہو کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے جاتے تھے لیکن جیسے جیسے بسیکت ہوتی چلی گئی پھر اس علاقے میں تبدیلی آتی چلی گئی